सरकारान आमकां लोकां सामान्य लोकां खातीर खूब योजना दिल्ली आसा जशे की लाडली लक्ष्मी ग्रह आदार मागीर शेत शेतकारां खातीर शेती योजना मागीर पी प्रोविडंट फंड पी एफाची एक फॅसिलिटी दिल्ली आसा मागीर विधवा बायल आसा तांकां दोन हजाराची स्कीम आसा गृह आदार आसा जी घरान बायलो काम करता तांच्या खातीर सरकार म्हयन्या म्हयन्या पयशे घालता तांच्या अकाउंटार आनी पेंशन स्कीम आसा आमकां जी खूब लोक सरकारी नोकरी करून पेन्शनाचो लाभ घेतात हाचो खूब फायदो लोकांक जाता आतां गृह आदार जे आसा ते घरा कडेन जे काम करता बायलो तांकां म्हयन्या म्हयन्या सरकार पयशे घालता तांच्या अकाउंटार तातून आमच्यो बायलो आपले घरान कितें खर्च करूंक शकता आनी ते पयशे तांकां खूब सामके फायदे फायदेशीर पडटात तशेंच आमची लाडली लक्ष्मी जी स्कीम आसा ती तर गोवर्मेंटान एकदम बरी केला आमच्या मोदी सरकारान जाय त्यो स्किमी बऱ्यो बऱ्यो केलात ताजो लाभ सगले सामान्य लोक आनी सगले बरे लोक तेजे फायदो घेतात लाडली लक्ष्मी स्कीम केल्लेल्यान गरीब लोकांक आपल्या चलयांक लग्न करपाक खूब सोपें जावन पडला ती स्कीम आयिल्ल्यान आवय बापायक आपल्या चलयचें लग्न करपाक खूब आदार जाल्लो आसा आनी लोक त्या स्किमीचेर खूब खूश आसात आनी आतां आमचें आभाय कार्ड आयला आभा कार्डूय बी लोकांक खूब सामकें उपयोगी पडटा तशेंच दीन दयार कार्डय आसा दीन दयार कार्डाचेर गरीब लोकांक एक बऱ्या हॉस्पिटलान वचून आपलो आरोग्य सारकें करूंक मेळना प्रायवेट हॉस्पिटलान वचून व्हडली व्हडली बिलां व्हडली व्हडली बिलां भरूंक शकना तशें म्हणून आमकां दिनदयाळ कार्डय खूब उपयोगी पडटा कळ्ळें न्ही सो दीन दयाळचोय आमी खूब फायदो घेतात आनी लोकांक लोकांक मातशें दिन दयीळ कार्डाचो खूब उपयोग जाता गरीब लोक आपले आरोग्य बरें ना जाल्यार हॉस्पिटलान वसून आमी दिन दयार कार्डाचो फायदो घेवन ऑपरेशन करूंक शकतात आनी आमकां खूब खूब दिन दयाळ कार्डाची मदत जाता आनी आतां प्रोविडंट फंड जी स्कीम आसा ती आमी म्हयन्या म्हयन्या एकावंटार कितें पयशे घालप काय वर्सा एकदां किदें पयशे घालप प्रोविडंट फंडा वर्सा एकदां पयशे घालप आनी ते फंड मागीर आमकां एकदम पयशे मेळटा कळ्ळे एकदम आमकां मागीर पयशे मेळ्ळे की आमी त्या पयशांचो कितेंय उपयोग करूं शकता त्या पयशांचो आमी खूब फायदो करपाक शकता आनी त्या पयशांनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक शकता भुरग्यांक लग्न करूंक शकता अश्या तरेन आमकां प्रोविडट फंडाचो उपयोग जाता आमचे गव्हरमेंटान मोदी सरकारान बी जे पी सरकारान अश्यो बऱ्यो बऱ्यो योजना आमकां करून दिल्ल्यो आसा तेतून आमचो लोक सगळो खूश आसा आमी ह्यो स्किमीचो सगलो सामको लाभ घेवचो ही म्हाजी विनंती आसा मोदी सरकार खूब गरजेचो आसा आनी आमच्या बीजेपीन लोकांक सगले बरे बरे बरे बरे फायदे करून दिल्ले आसात तशेंच आमकां बरे बरे फायदे करून दिल्ले आसा हय तशेंच आमकां ह्या हाजेर खूब फायदो घेवन लाभ घेवपा मेळटा तसो आमी लाभ घेतात हय देव बरें करूं